जाल्या आमकां पिवपाक भुरग्यां पिवपाक ताका लागून आमी करता रसना पुजेक लग्नाक चड करून करता जेन्ना लोक चड जाता तेन्ना लोकांक रसनाच दिवप अशें बरें म्हणून आमी करता गोंड्याचें सत्व उदक शेत जेन्ना लुंवतात तेन्ना शेताचें काम करतना तेन्ना जास्ती आमी करता उसाचो रोस डिसेंबर उपरांत करता कलचरल जेन्ना प्रोग्राम आसता तेन्ना चडशे स्टॉलान आमी तें वचून पितात उसाचो रूस पिता